हैलो आप जोमैटो रेस्टोरेंट बोल रहे हैं तो सुनिए मुझे खाना ऑर्डर करना है आपके क्या क्या अच्छा मिल सकता है आप बताइए जरा मुझे खाने में जैसे मुझे तो खाना चाहिए दही है रायता है सूखी सब्जी दाल है चावल है खाने में मुझे ये चाहिए अगर नाश्ता है तो उसमें पूरी अचार सब्जी दही रायता यह मिल सकता है और और मीठे में मुझे थोड़ा बहुत जैसे कि गुलाब जामुन या थोड़ी सी जलेबी है ऐसा कुछ मिल जाए ये मुझे चाहिए और और भी कुछ अच्छा हो आपके जोमैटो नहीं तो और अच्छा कुछ आप मुझे बताइए जो मैं आर्डर कर सकूँ